तकनीकीके लेल स्मार्ट फोन के उपयोग हमरा सबके आइके समयमे दैनिक जीवनमे बहुत आवश्यक अछि कारण जे स्मार्ट फोन अगर नहि रहला सॅं जे घंटो के जे मिनटो के काम छै से घंटो मे होइ छै कारण अगर बैंक सॅं अगर अहाँके पाइ निकालनाइ अछि तऽ बैंकमे लम्बा चक्कर लागल रहै छै जे अहाँके घंटो या दूओ घंटा या ओहो से जादा लागि सकैत अछि आ यदि स्मार्ट फ़ोन अछि तऽ अहाँके मिनटो मे भए जायत इंडिया बैंक पेमेंट बैंक सॅं अहाँके जे छै से बैंक सॅं मिनटो मे काम भै जैत त अहिके लेल जे छै स्मार्ट फोन आवश्यक छै आ इ हर व्यक्ति के आवश्यक छै